बचपनमे हमराके नीक लगय रहय जखनि हमर मम्मी उतना प्यार करय रहय भोरे भोर उठाबय रहय डाँटय रहय प्यारसँ कहय रहय खाय ले खाय ले हमरा हमे लोग कहियै नहि नहि खेबो जौ नहि खेबो नहि गे खाय लै डाँटबो करय रहय पिटबो करय रहय कुटय भी रहय लेकिन मानय रहय उ दिन याद छै जखनि कोनो टेंशन नहि रहय रहय हमरा एकदम खाना खाना छै इसकुल जाना छै कोचिंग जाना छै पढ़ना छै आओर लिखना छै आओर ओकरबाद जे छै अपन खेल टी वी यो देखय दै रहय तनि मनि आओर खूब भाय बहिनके साथ अपनामे सब कोइ सब जते भाय बहिन रहियइ सब एक जगह बैठय रहियै गप्प करय रहियै खेलय रहियै साथमे गीत जे भी होइ छै बच्चा सब खेलय छै उसब खेलय रहियै बहुत अच्छा ईसब याद छै अभी उसब दिन तऽ आब लौटके नहिये ने एतय से उसब यादगार छै बचपनमे यही रहय हम लोगके की माइ बाप पूरा परिवार सब कोइ एक जगह बैठके साथमे खाय रहियै पियै रहियै खेलय रहियै कुदय रहियै मारो खाय रहियै नहि पढ़य रहियै तऽ मारो खाइ लए रहियै बहुत मारि मारय रहय हम लोगके लेकिन उसब दिन आब याद आबय छियै तऽ सोचय छियै कि कितना अच्छा दिन रहय उसब काश फिर ऐतियै बहुत खास एहीसँ सीख मिलले अभी पढ़लियै तनि आगे होलियै बस सबसँ अच्छा पल रहय उसब